हिकु लख चालीह हज़ार ॿ सौ ॿटीह अठ लख टेवनजाह हज़ार अठ सौ पंतालीह ॿ लख पंतालीह हज़ार नव सौ पंटीह छह लख ॿहतरि हज़ार पंज सौ टेतालीह नव हज़ार चार सौ सतवंजाहु